کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو فوٹو گرافی کے بارے میں ہیں اور وہاں پر فوٹو گرافرس اپنی بہترین تصاویر شیئر کرتے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو انسٹا گرام پر میں فالو کرتا ہوں ان میں سے ایک ہے اور فوڈ اسٹوریز کریٹیو سول فوٹو گرافی اور جون کووٹز اینڈ اس کے بعد ایک ہے بریک فاسٹ اینڈ بولس اور فاریسٹ مینکینس یہ کچھ اکاؤنٹس ہیں جو میں فالو کرتا ہوں اور کچھ فوٹو گرافرس بھی ہیں جن کی میں پیروی کرتا ہوں اور ایک ماڈل مانتا ہوں فوٹو گرافی کی دنیا میں ان کو جو بڑے بڑے فوٹو گرافرس ہیں ان میں سے جو ہیں میرے من پسند وہ ہیں ہینری کارچر بریسن اور اینی لیوبوبٹز